औ नंगौ जेनेबा आं मेथाइ रोजाबनोब्ला हमना ला नों मेथाइ रोजाबनोब्ला नोंहा मा थानांगोन तालनि गियान थानांगोन आरो बेजों लोगोसे ल'य मेल'डि बेफोर गासिबो थानांगोन आरो हमना ला नों काहारबा तालनि मेथाइ रोजाबनोब्ला नों काहारबा तालनि मा मा थानांगोन गियान थानांगोन रोंगौथि थानांगोन आरो रुपक तालनि मेथाइ रोजाबनोब्ला नों रुपक तालनि गियान थानांगोन दाद्रा तालनि मेथाइ रोजाबनोब्ला नों दाद्रा तालनि गियान थानांगोन बेफोरबायदि आरो दा हमना ला आं जुदि मेथाइ रोजाबोब्ला दाद्रायानो जा काहारबायानो जा बेफोरनि आंनाव गियान दं होनानै आं सान्ना लायो आरो जिहेथु बै जागायजेनायनिफ्राय दिनैसिम आं मेथाइ रोजाबनायाव जेराव इन्टारेस्ट दं इन्टारेस्ट दङखाय दा बेफोर ताल आरो ल'य बेफोरो आंनियाव गियान दं होनानै आं सान्नानै लायो हमना ला काहारबा तालनि धागिन नाथि नाका धिना बेफोरो नोंनि जेनेबा नों दा काहारबा तालनि रोजाबनोबाथाय नों बेफोरनि गियान थानांगोन आरो बेफोर बायदि